खेलों का उपयोग आत्मविश्वास का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि उससे हमारी आत्मविश्वास भी बढ़ती है जैसे कि खेल में सिखाया जाता है कि आप हर चीज़ जीत नहीं सकते हैं और आप कभी भी हार भी सकते हो तो उसे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्योंकि हम जितने की चाह रखते लेकिन अगर कभी हार भी गए तो हम बिल्कुल हार नहीं जाते हैं और हम चीज़ें नहीं छोड़ देते हैं उसे हमारा आत्म सम्मान भी बढ़ता है जैसे कि हम जब खेलते हैं और हमें अच्छा प्राइज़ मिलता है या हमें जान पहचान होती है हमारी लोगों के बीच में तो हमें बहुत आत्म सम्मान उससे हमारा बढ़ जाता है और हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है और हमें बहुत इज़्ज़त मिलती है उस चीज़ से खेल का इसके अलावा एक और योग है जिससे हमें बहुत ज़्यादा शिष्टाचारी भी हो जाते हैं और हम आराम से अपने जीवन में यह सारी चीज़े उपयोग कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं